ہم پینٹنگ کے لیے مختلف اقسام کے مواد استعمال کرتے ہیں جن میں سب سے عام کیونس چارٹ پیپر اور واٹر کلر پیپر شامل ہیں کیونس ایک مضبوط کپڑے جیسا ہوتا ہے جسے لکڑی کے فارم پر چڑھایا چڑھا کر استعمال کیا جاتا ہے اور یا تیل یا ایکلک پینٹ کے لیے بہترین ہوتا ہے چارٹ پیپر نسباتن ہلکے ہوتے ہیں اور عام طور پر اسکول کے منصوبوں یا آسان آرٹ ورک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وائٹ کلر پیپر خاص طور پر پانی والے رنگوں کے لیے بنایا جاتا ہے کوس یا پانی کو جذب کرتا ہے اور رنگوں کو اچھی طریقے سے دکھاتا ہے ہر قسم کا پیپر یا سطح مخزوص رنگوں اور تکنیکی کے لیے موزون ہوتی ہے اس لیے فنکار اپنی ضروریات کے مطابق موت کا انتخاب کرتا ہے